میں نے ایک ساڑی بائی کری تھی جو کہ دکھنے میں بڑی اچھی تھی اور مجھے کافی اٹریکٹیو لگی دام بھی مجھے زیادہ لگے تھے لیکن میں نے پھر بھی دے دیے اسے لیکن وہ ساڑی لے کر مجھے بہت پچھتانا پڑا بیکوز آف اس کے جو ساڑی کے جو اس کا ہوتا ہے نا میٹیریل میٹیریل مجھے بالکل پسند نہیں آیا بعد میں جب میں نے اسے ہاتھوں میں لیا اب گھر آ تو گئی تھی اسے لینے کے بعد میں پہننے کے بعد ریشیز ہو گئے پھر اس کو دھونے کے بعد اسے سارا کلر فیڈ نکلا سارا کلر اس کا ادھر ادھر پھیل گیا جو دو تین کلر تھے اس میں پھر رونگٹا آتا ہے وہ بھی آ گیا اس پہ رواں سا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی یہ ساڑی اور میرے پیسے بھی اس میں ڈوب گئے تو بھئی اب میں چاہتی ہوں کہ اس ساڑی کو آپ ریٹرن کر لیں بھلے ہی مجھے اس کے آدھے پیسے ریٹرن کر دیجیے لیکن اس ساڑی کو میں نہیں رکھنا چاہتی بہت ہی بے کار پروڈکٹ نکلا ہے یہ